जॾहिं मां ॿारहं सालनि जी हुअसि तॾहिं मुंहिंजे घर जे साम्हूं हिकु बाग़ु हूंदो हुओ मां उन में खेॾणु वेंदी हुअसि साए ॻाह ते पंधु कंदी हुअसि उहो मुखे ॾाढो वणंदो हुओ उन खे ॾिसी मूंखे बि दिलि थींदी हुई त मुंहिंजे घर में बि सावा सावा ॿूटा हुजनि पोइ मां पंहिंजे कोठे ते तरह तरह जा ॿूटा लॻाया जीअं त तुलसी जो वॾो महत्व आहे उन खे शुभ मञियो वेंंदो आहे त पहिरीं पहिरीं बाग़ मां तुलसी जा ॿिज पटे घर में अची मूं कुंडीअ में पोखियो उन खां पोइ धीरे धीरे कॾहिं गुलाब जो ॿूटो कॾहिं कढ़ी पत्ते जो ॿूटो कॾहिं मनी प्लांट जी विल ईअं करे मां घर में घर जे पधर में तरह तरह जा ॿूटा पोखिया ऐं नंढो बाग़ीचो प्यारो तयारु कयो वियो